देखियौ जेना निजी और निजी रूपमे कहबै तऽ लोक जे आर्थिक रूपसँ सक्षम छै ओ चलि जाइए प्राइवेटमे अपन इलाज कराए लै यऽ लेकिन जे व्यक्ति या जाहि परिवारक क्षमता जे छै से आर्थिक रूपसँ कमजोर होइत छै तऽ ओ अगर एकोटा दवाइके जरुरी पड़लै तऽ ओ सीधे सदर अस्पताल पहुँच जाइत छै आ बाँकि एकोटा इमहर जे छै से निजी अस्पताल एको गो एहेन नहि छै जाहिमे कि आर्थिक शोषण नहि होयत हुअ अगर एक आधटा कम्पाउण्डरके स्तर पर खुललो छै तऽ जेबै तऽ दवाइ देत कोनो चारिटा पत्ता आ बीमारी कोनो यऽ आब अहाँ ओकर पिछांँ तऽ बीमार रहबे करू आ साथ साथ आर्थिको परेशानी कऽ झेलू आ बचलै जेना मुख्य अस्पतालके गप अगर एतऽसँ हमर सबकेँ जिला पड़ै छै सुपौल सदर अस्पताल छै ओतऽ तऽ अगर गरीब गुरबा कोनो बीमार पड़ै छै तऽ हुनका तऽ जेनाय मजबूरी भए जाय यऽ हम बुझै छियै तऽ ओ जाइत छथि आ जाएके बाद ओतऽ जे छै से तरह तरहकेेँ परेशानीसँ सामना करऽ पड़ै छै सबसँ पहिने तऽ बेड नहि मिलत बेड मिलत तऽ नम्बर नहि लागत नम्बर लागत तऽ तकर बाद अहाँकेँ चन्द तरहकेन परेशानी आएत दवाइके काउण्टर पर जेबै तऽ दवाइ नहि मिलत तऽ इमहर समस्या तऽ छै आ बचलै ई खर्च सम्बंधित भेल आ दूरी सम्बंधित अगर कहल जाय तऽ दूरी नहि यऽ बेसी दूरी यातायातके साधन छै बढ़िआँ छै पन्द्रहसँ बीस मिनट लागै छै अस्पताल पहुँचएमे आ कर्मचारीके व्यवहारके अगर बात करल जाय तऽ मिलाए जुलाए कऽ सन्तोषप्रद नहि कहल जाए सकैया एहि दुआरे कि ओ भावनासँ खेलैके काम करै छै अगर अहाँकेँ जरुरी बुझि जायत तऽ अहाँकेँ ओ निजी अस्पताल ट्रांस्फर कए देत आ ओतऽ अहाँकेँ आर्थिक शोषण करत इएह यऽ